गोथौ गामि ओनसोलफोराव सोलोंथाइनि खान्थिखौ साबसिन खालामनो थाखाय सरखारा हाबा मावाखै बेखौ जों बुंनो हाया माने एसे एनैब्लाबो गोदोनिफ्रायनो फिसा फिसौ खामानिफोरखौ मावबोबाय थादों आरो मानि गामि गोथौ जायगानि सोलोंथाइनि खान्थि बा माबाफोरखौहाय मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामनो थाखाय आरो गोबां बेबायदिनो गामि जायगाफोराव जे गथ'फोरखौ स्कुलाव बा फरायसालियाव थिनहरा बेफोरनि गोबां जाहोनफोर दं जेराव गिबियावनो फैगोन मोनसे रां रांखान्थियारि जेंना आरो इसोरनाव फैबावगोन सोलोंथाइनि फारसे सांग्रांथि गैयै मानि सोलोंथाइ लानायनि उनाव मा जाहैगोन बेफोरनि बिसोरनाव सांग्रांथि गैया आरो ना आरो दंबावो माने गुबै जेंनाया जादों माने रां रुफानि आंखालनि थाखाय बिसोरो गावसोरनि फिसा फिसौखौ फोरोंनो माबानो नागिरा आरो बिसोरनि बायदिब्ला खालि सानफ्रोमबोनि जिउआ माने जानाय लोंनायजों सलिलांबानो जायो बेफोरबायदिखौल' सानो आरो ना